बसि बसि बसि बसि हिते लाहियो हिते लाहियो बसि अची वई जॻह जिते लहणो हुओ उते लाहियो तव्हां राति जो मूंखे कोई टैक्सी मिले कोनि पई तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी ॾाढी महिरबानी जो तव्हां मूंखे सुनसान जॻह अहिड़ी जॻह हुई सुनसान जो डपु लॻे पियो तव्हां उता वठी करे मूंखे हिते आया आहियो पंहिंजी जॻह ते पहुचायो अथव तव्हांजी ॾाढी महिरबानी ता मां तव्हांखे कीअं धन्यवाद कया कीअं तव्हांजो शुकरानो कया की तव्हां मूंखे हिते पहुचायो आहे ऐं मुखे त ॾाढो डपु लॻे पियो ऐं लॻे पियो की टैक्सी मिलंदी की कोनि मिलंदी पर हिते बि भॻिवानु कोई महिरबानी कई आहे मुंहिंजे मथा जो तव्हांखे मोकिलियो अथई ऐं तव्हां मूंखे हिते वठी आयां आहियो ऐं सुरक्षित मूंखे पहुचायो अथव तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां मूंखे हिते लाथो आहे मां तव्हांजो कीअं शुक्रगुजार कया ऐं मूंखे त अञा ताईं दिलि में डपु ॿिठो आहे अञा बि डपु ॿिठो आहे की तव्हां कीअं मूंखे हिकु भाउरनि वांग़ुरु वठी करे हिते आयां आहियो ऐं मूंखे पहुचायो अथव ऐं मां कीअं भॻिवान खे हथु जोड़े झूलेलाल खे हथु जोड़े कया थी हथु जोड़े वेनिती थी कया की तव्हां भॻिवान जे रूप में हिन भाउ खे मुखे छॾियो अथईं हिन भाु मुखे हिते छॾियो ताईं ऐं उन जे करे मां ॾाढो शुक्रगुजार आहियां इन भाउ मुंहिंजा